सुपौल जिलामे हम बाजै लए चाहै छी जे पहिले से जेना कि सड़कके विकास भेल हन और हॉस्पिटलो जे रहय पहिने बनल ओहोमे कनी सुधार भेलै हन बहुत तरहके फैसिलिटी एवलेवल भेलै पढ़ैवला लोक सब सहरसा जाइत रहै पहिने आ आब जे छै से सुपौलमे बहुत तरहके इंस्टिट्यूट आर खुलि गेलै हन रोड आरके एते बढ़िया व्यवस्था भए गेलै हन फ्लाईओवर बनि रहलयए अपन सुपौल आब बहुत बढ़ियासऽ विकास कए रहलयए जइमे कि सड़क बनलै हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बनलै बहुत तरहके बजारोमे परिवर्त्तन भेलै दोकान सब एकदम बढ़िया बढ़िया शो रूम सब याबि गेल हन और की कहै छै कुनू भी आर्थिक शादी विवाह जे भी सब सामान उपलब्ध छै अपना सुपौलमे आ डॉक्टरो सब बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर सब अपना सुपौलमे बैठै छै और अइसऽ ओतौका रहनिहार लोग सबकऽ ई फायदा भेलै जे अपना सुपौलकऽ छोड़िकऽ दूरी जायके कम भेलै हन जे आदमी सब दूरी जाइत रहै इलाजके लेल चाहे पढ़बाक लेल चाहे की कहै छै कोनो भी फंक्शन और करैके लिए सामान औरके लिए दूरसऽ खरीदारी करैके लेल सब चीजके जे छै से बहुत बढ़िया विचारसऽ जे छै सब चीज बहुत बढ़िया ढङ्गसऽ सुधार भेलै हन आ हॉस्पिटलोमे एते बढ़िया सुधार भेलै हन सब चीजक व्यवस्था छै अपना हॉस्पिटल मे सदर हॉस्पिटल जहाँ कि सड़को जे छै से पहिने गड़हा गुड़हा रहै तऽ एकदम बढ़ियासऽ नीतीश कुमार जी बनैलक हन और की कहब अइ बहुत तरहके पहिनेसऽ बहुत बढ़िया सुधार भेल हन सुपौल मे अइसऽ आगाँ हम की कहब और कहै ले बहुत कुछ छै लेकिन जे छै से बहुत तरह के सुधार भेलै हन पहिनेसऽ पहिनेसऽ बहुत सुधार भेलै हन